आप जो जुबां जानवरों की बात कर रहे हो वह जब पहली बार आते हैं उनकी देखभाल के लिए बहुत मतलब अच्छी तरह से हमें देखभाल करनी पड़ती हे क्योंकि उनको पहली बार मतलब घर में उनको कुछ नहीं पता होता वह थोड़ा शांत स्वभाव पर रहते हैं ज़्यादा हमसे मिल नहीं पाते लेकिन दो दिन तीन दिन चार दिन उसके बाद वह थोड़े थोड़े हमको जानते हैं और हम भी उसको थोड़े थोड़े जानते हे और उसके बाद वह घूमते हैं खेलते हैं मतलब खाते हैं ऐसे ही होता है और अगर हम बोलेंगे कि नस्लें अगर हम अच्छे नस्लें जो प्राप्त करने के लिए उसका मतलब उसकी पहले उसका व्यवहार हमें चेक करना होगा मतलब यह कि सभा पर है और उसका एक फिनोटाइप चेक करके हम लाते हैं उससे मतलब हमको अच्छे नस्लें प्राप्त होती है तो उनको भी देखभाल के लिए मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खाना देना चाहिए उनको जो जगह पर हम रखेंगे वह भी मतलब साफ सुथरा होना चाहिए मतलब उनसे कोई अगर मक्खी हो रही है उसे कैसे मतलब वह लिभाए उसको कभी ध्यान रखना चाहिए तो ऐसे ही उनका जैसे हम मनुष्य वह भी पशु है उन जैसे हमारा शरीर है उनका भी शरीर है हमें जिस प्रकार से कष्ट लगता है उनको भी कष्ट लगता है तो ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो क्या होगा न उनको अच्छा लगेगा ओर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वह आप पर खुश हो पाएंगे और आपको मतलब ज़्यादा से दूध और जो आपको चाहिए वही दे सकते हैं और हमारे पास लगभग चार या पाँच नस्लें हैं